उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जी स्थानिय समुदायुनि खे शामिलु करण लाइ असांजी सरकारि कॾहिं कॾहिं प्रदर्शनी बि कंदी आहे जीअं लखनऊ जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लखनऊ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गांधी प्रतिष्ठान में हिन तरीक़े सां कई अहिड़ी जॻहियूं आहिनि जंहिं में असांखे उहो प्रदर्शनी कराईंदा आहिनि ऐं हुन में असां सभु उन्हनि में असां प्रदर्शनी खे ॾिसण वेंदा आहियूं ऐं असां हुनजी कला ऐं कलाकृति खे ॾिसंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि समुदाय में शामिलु बि थींदा आहियूं ऐं असां उन्हनि खे ख़रीदारी बि कंदा आहियूं